علی گڑھ ضلع میں ہر طرح کے تہوار منائے جاتے ہیں جیسے کہ عید بقرعید ہولی دیوالی وسنت پنچمی جنماشٹمی دشہرہ اس میں ہم سب مل کے یہ سارے تہواروں کو مناتے ہیں اور علاقائی علاقائی تہوار میں ہم دیکھیں تو یہاں پہ چھوٹی چھوٹی تہوار ہوتے ہیں وہ مناتے ہیں اور ایک دوسرے کے یہاں جاتے ہیں جیسے کہ عید جو ہے رمضانوں کے بعد منایا جاتا ہے اور جشن میں میں زیادہ تر لوگوں کے ساتھ حصہ لیتی ہوں جیسے اگر سجاوٹ کا کام ہے تو اس کو سجاوٹ میں مدد کرتی ہوں اور ہم سب لوگ مل کے جاتے ہیں سارے محلے کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور کھانا پینا کھانا پینا کھاتے ہیں اور اگر دیوالی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ دیے جلاتے ہیں اگر عید ہے تو گلے ملتے ہیں اور اگر بین الاقوامی تو کوئی نہیں لیکن ہاں اور بھی تقریبات ہوتی ہیں جیسے کہ ہماری یونیورسٹی میں سر سید ڈے منایا جاتا ہے سر سید کے جنم دن پر اس طرح سے ہمارے یہاں تہوار منائے جاتے ہیں